सत्त नवम्बर दो ज्हार इक चार दिसंबर दो ज्हार त्रै अट्ठ जनबरी उन्नी सौ चरह्त्तर सत्त फरबरी ठारां सौ सत्तुन्जा चार फरबरी दो ज्हार इक्की